समय के साथ मैं योगाभ्यास की बात करूँ या इसमें बदलाव की बात करूँ तो मैं ध्यान योग कर रहा हूँ मैं छोटा था तभी से मैं ध्यान योग में कर रहा हूँ शुरुआत में मैंने एक एक दो दो मिनट से स्टार्ट किया था धीरे धीरे ये एक एक घंटे दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक चला गया इससे क्या होता है कि मेरी मानसिक स्थिति सही रहती है सकारात्मक विचार रहते हैं मानसिक उत्पीड़ना से में आराम से निकल जाता हूँ सकारात्मक विचारों के कारण मेरे आस पास के लोग भी मेरे से खुश रहते हैं और जैसे अलग अलग बुक्स पढ़ने से या और कोई काम करने से मानसिक थकान नहीं होती है तो मैं कहूंगी योगाभ्यास भी एक ध्यान योग अच्छा है धीरे धीरे इसमें पढ़ने से मेरी याद रखने की क्षमता में भी विकास होता है